ہاں ایک بار کی بات ہے مطلب میں لیب میں ورک کرتا کر رہا تھا تو مجھے اوپر سے مطلب کمپنی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا مطلب ایک کیمپ لگانا تھا مجھے کہیں پر کسی ہاسپٹل میں اور اس کے لیے مجھے مطلب کمپنی نے کہا تھا کہ آپ کو کسی سینیئر کی گائیڈس میں چاہیے جو آپ سینیئر کے ساتھ کر سکیں تو مجھے سینیئر کے لیے کسی ایسے بندے کو چاہیے تھا جو میرے ساتھ رہے پر سینیئر کا یہ تھا کہ ان کا جو ٹائمنگ جو تھا وہ میرے ساتھ میچ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کے لیے مجھے کافی پرابلم آئی تھی میں نے ان سے ڈسکس کیا پر وہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آپ میرے ٹائمنگ پہ آ جائیں پر اگر میں ان کے ٹائمنگ پہ جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ جو کیمپ کا ٹائم تھا وہ کیمپ کا ٹائم اویلیبل نہیں ہو پا رہا تھا تو جس وجہ سے ہم نے یہ ڈسائڈ کیا کہ ہم سنڈے میں ملتے ہیں اور سنڈے میں جو کہ میرا آف تھا پھر بھی میں سنڈے میں ان کے ساتھ گیا اور پھر میں نے وہ جو کام مجھے کمپنی نے دیا تھا اس کو میں نے دل سے کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تو مجھے کافی اس چیز میں اچھا لگا اور اس چیز میں مجھے کافی صحیح لگا کیونکہ وہ جو ٹائم تھا مجھے کام بھی کرنا تھا اور اس کے لیے بہت مشکل سے وہ کام ملا تھا تو میں منع نہیں کرنا چاہتا تھا